हैलो मां दुबई वञण जो प्रोग्राम ठाहियां पियो थो पर हिते मां पंहिंजनि दोस्तनि सां हिते हिन्दुस्तान में मां सभिनी सां कनेक्ट रहां हिन लाइ मूंखे हिकु सिम काड जी ज़रूरत पवंदी त उन जो छा प्रोसीजर आहे जेको मां उतां खां उन्हनि सां फोन ते ॻाल्हाए ॿोलाए सघां उन्हनि सां संपर्क में रहां त इन लाइ महिरबानी करे मूंखे यार इहा ॼाण कई वञे त इन जो छा प्रोसीजर आहे ऐं उनखे असां कहिड़े हिसाब सां जल्द में जल्द करे सघूं था मूंखे दुबई ऐं कतार वण्णोयि आहे